जी सर बोलिए क्या चाहिए आपको

लाते क कैसा लेना है आपको बेड वगैरह कौन कौन स सामान लेना है

यहीं मिल जाएगा आपको घर में हो जाएगा अभी ऑनलाइन भी ही जाएगा आप जैसा बताएं वैसा कर दिया जाएगा आप कौन सा कौन सी क्वालिटी का लेना चाहते हैं आप ये बच्ची क्वालिटी है इसका और एक है सबके अलग अलग रेट हैं क्वालिटी तो अलग अलग है कोई पन्द्रह हजार का है कोई बीस हज़ार का है पच्चीस हजार का है आप हर चीज देख देख कर पसन्द करेंगे हाँ तब तक पूरी कर लीजिएगा आपको बता दीजिएगा आडर आप बूझीएगा हमारा जो है तब सोच कर आडर करिएगा कैश कैश तो हाँ कैश बाद में जब आपको सामान उपलब्ध हो जाए तब आपको कैश मिल जाएगा कर दीजिएगा हाँ फोनपे भी हो जाएगा आपकी अलग अलग कोल्टी मिलेगी ये दो कोल्टी है जो तीन कोल्टी है एमा हाँ तो दो हजार की पड़ जाएगी दो हजार की है ढाई हजार की है जी

ठीक है अच्छा नमस्ते आईएगा हो जाएगा आपका जौन सी लेनी है हो जाएगा